اُتر اُتر پردیش میں زراعت کے شعبے کو درپیش پڑی پریشانیاں یہ ہیں کہ زیادہ تر خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کم پیداوار کا اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کیڑے کا تو مان لیجیے کہ علاج ہے دوائیاں ہیں اُس کے لیے اور بہت سے پاوڈر سب کیا کیا آتے ہیں لیکن خشک سالی اور کم پیداوار کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے